اکیس دسمبر انیس سو ستانوے دو اکتوبر دو ہزار تین جولائی دو ہزار ایک پانچ مئی دو ہزار چار چھ اکتوبر دو ہزار چھ